ٹیكنالوجی كے بچوں پر بہت سے نقصان دہ اثرات ہیں اور اُن كو اُن سے بچانا چاہیے جیسے كہ یہ موبائل ہے آج كل كی جو شوشل میڈیا ہے موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ٹائپ كے ہیں سب جو ہیں اِن سے بچوں كو زیادہ تر بچانا چاہیے كیوں كہ اِس میں اگر بچہ اگر اِس میں ایک مرتبہ لگ جاتا ہے تو وہ پھر پڑھائی میں اُس كا من جو ہے بہت كم لگتا ہے بچہ جو ہے صرف ہر دم اِسی كے بارے میں سوچتا رہتا ہے كہ كیسے میں یہ ٹیكنالوجی كو چلاؤں كیسے میں اِسے استعمال كروں كیسے اندر اِس كے اندر كشش رہتی ہے جو بچہ چھوٹا بچہ جو نادان ہوتا ہے وہ اِس كے اندر كھنچا چلا جاتا ہے تو وہ اُس كا استعمال صحیح سے نہیں جانتا ہے اِس كے فوائد اور نقصانات كو نہیں جانتا ہے جب كہ نقصانات زیادہ رہتے ہیں اور فوائد كم رہتے ہیں لیكن اُس كو وہ معقول اتنی اُس كے اندر فہم و عقل نہیں رہتی ہے كہ وہ جان سكے کتنا اِس كے نقصانات ہیں جب بچہ گھر میں آئے تو ضروری ہے كہ موبائل ٹیكنالوجی اُس سے دور كر لیا جائے چھپا لی جائے اور كہیں الگ ركھ دیا جائے اُس كو نہ بتایا جائے تو یہی سب طریقے ہیں جن كے ذریعے سے بچوں كو ٹیكنالوجی كے نقصانات سے بچایا جا سكتے ہیں